اگر بات کی جائے لکھنؤ کی مقامی کھیل کے بارے میں تو ایسا کوئی کھیل یہاں پر مشہور نہیں ہے لیکن جو ایک کھیل بہت ہی پاپولر ہے ہمارے لکھنؤ میں بلکہ میں کہنا چاہوں گا پورے انڈیا میں بہت ہی پاپولر ہے اور وہ کھیل ہے کہ آ کرکٹ کا اور ایک بہت ہی مشہور کھیل ہے ہمارے یہاں گِلی ڈنڈے کا تو کرکٹ میں پوچ چوں کہ پوری ایک ٹیم بنتی ہے اور پوری ٹیم کا اُس میں کام ہوتا ہے گیارہ پلیئر ایک سائیڈ ہوتے ہیں گیارہ پلیئر ایک سائیڈ ہوتے ہیں تو اِس طریقے سے گیارہ الگ الگ قسم کے الگ الگ قبیلے کے الگ الگ گاؤں کے لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں اور لوگ آ کے اِس طرح متحد ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر اور متحد ہو کر کھیلتے ہیں اِس سے لوگوں کی اتحاد کا پتہ چلتا ہے اور لوگوں کی اِس طرح کی یہی سب سرگرمیاں ہیں لکھنؤ میں اور اگر بڑی سرگرمیوں کی بات کریں تو ہمارے لکھنؤ میں ایک چیز بہت مشہور ہے کہ لوگ یہاں نیتا بننا بہت پسند پسند کرتے ہیں جیسے یووا نیتا سماج نیتا اور بڑے بڑے نیتا بن جاتے ہیں لوگ اپنے آپ میں اور یہی سب یہاں پر سرگرمیاں ہوتی ہیں اور تفریح کے لیے یہاں پر لوگ مذاق کرتے ہیں اور خاص طور پر چائے کے اڈوں پر بیٹھتے ہیں اور چائے بازی چلتی ہے اور چائے وغیرہ پیتے ہیں اور اِس طریقے سے تفریح کرتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے گیم کھیلے جاتے ہیں یہاں پر اِس کے بارے میں ابھی تو فی الحال کچھ مزید کہنا مناسب نہیں ہے لیکن جو اور بھی لکھنؤ کے بہت سے مقبول سرگرمیاں ہیں اور جو مقبول چیزیں ہیں جیسے کہ میچ ہے کرکٹ میچ ہے اور ایک بہت ہی مشہور گیم ہے جس کو کہتے ہیں گِلی ڈنڈا تو ہم لوگوں کے یہاں گِلی ڈنڈا بھی کھیلا جاتا ہے اور گِلی ڈنڈے میں بھی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ اِس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ اُس میں ایک ایک ٹیم بنائی جاتی ہے ہر ٹیم میں دو چار پلیئر ہوتے ہیں چھ پلیئر ہوتے ہیں جو ایک طرف ہوتے ہیں اور دو چار پانچ چھ پلیئر ایک طرف ہوتے ہیں باقاعدہ اُس میں پوری فیلڈنگ سجائی جاتی ہے پھر بیٹنگ کرنے والا بیٹنگ کرتا ہے فیلڈنگ کرنے والا فیلڈنگ کرتا ہے اور ہمارے یہاں لڑکیاں جو ہیں وہ کھوکھو گیم کا بہت زیادہ پریوگ کرتی ہیں لڑکیاں کھوکھو کھیلتی ہیں جس سے اُن کی ایکٹیویٹیز سامنے آتی ہے یہ سب سرگرمیاں سامنے آتی ہیں اور لوگ یہاں ایک دوسرے کی آ مدد کرتے ہیں اِس طریقے سے بالوں میں جو جوئیں وغیرہ پڑجاتے ہیں وہ سب صاف کرتی ہیں عورتیں ہمارے یہاں تو اِس طریقے سے تھوڑی اُن کی بات چیت ہو جاتی ہے اِس طریقے سے سیر و تفریح کر لیتی ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر لیتی ہیں تو یہی سب مشغولیات ہیں ہمارے لکھنؤ کی جو ایک دوسرے سے ہم سب کو جوڑے رہتی ہیں جو اِس وقت بہت ضروری ہیں